اُردو زبان اپنی پوری تاریخ میں سے دوسری زبانوں سے بہت اچھی اور الگ ہے اور کافی متاثر بھی ہے اور اُردو زبان اُردو اور ترکی سے آیا ہے جس کا مطلب ہے لشکر اور اُردو زبان بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے پہلے مغلوں پہلے مُغل مُغل جو ہوتے تھے وہ اُردو زبان ہی بولتے تھے فارسی اُردو زبان ہی تھی کیا کرتے تھے پہلے تو کسی بھی مسلمان آئیں جو بھی اُردو زبان ہی بولتے ہیں اور مسلمان کی زبان ہی اُردو ہے اور اُردو کافی سارے کافی ساری زبانوں سے مل کر بنا ہے کافی ساری لینگویجز سے بن کر اُردو زبان بنی ہے جیسے کہ اُردو زبان میں سنسکرت بھی دیکھی جاتی ہے ہندی بھی دیکھی جاتی ہے اور ترکی ترکش بھی پرشین بھی اور اُردو زبان کافی سرل ہوتی ہے آسان ہوتی ہے لوگ اسے اچھے سے بول سکتے ہیں اور یہ ایسے متاثر ہوئی ہے اور یہ پہلے مُغلوں سے چلی آ رہی ایک زبان ہے